ہلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ جی بتائیں جی جی ٹھیک ہے الحمد للہ بتائیں کہاں سے جی جی بات کر رہا ہوں کہاں سے آپ نے فون لگایا اچھا اچھا اچھا اچھا جی بتائیے اچھا اچھا پانچ کٹھا زمین آپ کو لینی تھی اچھا تو میرا ایڈریس اسیس کیسے ملا آپ کو جی

اچھا اچھا جی جی جی میں تو اس کا کام کرتا ہوں اور یہ ہے کہ بس خدمت سمجھ کے میں کرتا ہوں یہ کام لوگوں کی خدمت سمجھ کر ضرورت کے تحت جو ہے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے زمین کی تو میں جو ہے اس کے تحت کام کرتا ہوں اور لوگوں کو زمین دلا دیتا ہوں لوگوں کا بھی کام ہو جاتا ہے اور خدمت بھی ہو جاتی ہے خدمت ہی کے پرپس سے میں کر رہا ہوں یہ کام تو آپ کو کہاں زمین لینی ہے کیسی زمین لینی ہے کچھ اس کا اگر آئیڈیا دیں گے تو ہوں جی اگر آپ کو وہ صاف ستھری زمین اور اچھی زمین لینی ہے تو یہ زمین جو ہے لائن بازار میں ہے آن دی روڈ ہے اور اس کے سامنے مارکیٹ بھی ہے اور مسجد بھی قریب میں ہی ہے بہت ہی اچھی صاف ستھرے علاقے میں ہے اور ہر طرح کی سویدھا وہاں پہ موجود ہیں ہر طرح کے سہولیات ہیں اور نالہ سب کچھ بنا ہوا ہے روڈ بھی ہے قریب میں ساری چیزیں ہیں تو آپ کو کتنے کٹھے کی زمین زمین کی ضرورت ہے اچھا اچھا آپ کو پانچ کٹھے کی ضرورت ہے جی جی زمین تو اس وقت جو ہے بڑی مطلب مہنگی آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس میں آپ کا آپ کے ساتھ جو ہے کچھ رعایت کی جا سکتی ہے اور ہاں اس وقت جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے کٹھا جو ہے زمین آپ کو جو ہے ملے گی تو اس میں بہت ہی مناسب قیمت میں جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ بہت مناسب قیمت میں کم قیمت میں چوںکہ مہنگائی ہے لیکن آپ کو بہت ہی مناسب قیمت میں جو ہے زمین ہم دیں گے اس میں لیکن چوںکہ اس میں کم کم ہی کر کے جو ہے بہت ہی مناسب قیمت پہ جو ہے اس کو دی دی جا رہی ہے آپ کو اس میں بہت ہی مناسب اگر اس میں پہلے ہی اس کیس میں جو ہے کنسیشن کر دیا گیا ہے رعایت کر دی گئی ہے اور بہت ہی اچھی جگہ پہ ہے اور بہت صاف

نہیں یہ آن دی روڈ ہے کیوںکہ اور بالکل مین اس میں ہے لائن بازار میں ہے اس لیے جو ہے ادھر کی زمینیں اسی ریٹ میں چل رہی ہیں لیکن اس میں پھر بھی رعایت کی جا سکتی ہے اگر آپ دیکھ لیں زمین اور بات کریں آمنے سامنے آ کر بیٹھ کر اور اس کے علاوہ بھی زمین ہیں ہمارے پاس حضرت گنج کے علاقے میں ہیں تو وہاں پر بھی اگر آپ آ کر دیکھ لیں تو چوںکہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کریں گے تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی اور دیکھ لیں گے اگر سچویشن کہاں پر ہے کیا ہے زمین تو آپ کے پاس وقت ہو تو آپ آئیے تو بیٹھتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بہتر